हैलो नमस्ते सर सर में ओह् असाइनमेंट दे रिलेटेड पुच्छना हा ओह् असाइनमेंट असें बनाई दियां हियां पर ओह्दी ना डेट होई चुकी दी ऐ जि'यां कि ओह् ही बीह् तरीक तक्कर पर मसला एह् हा साढ़े घर इक्क फंक्शन हा मेरी बड्डी भैन दा ब्याह हा जिसी अं'ऊ मिस निं करी सकदी ही अगर अं'ऊ अपनी उपस्थिति नेईं दिंदी ही की जे फैमिली दा प्रेशर होंदा तुसेंगी पता गै ते अं'ऊ उसी नेईं छुड़ी सकी ते में बड़ी कोशिश कीती पर बड़ी कोशिश करने दे बावजूद ते अं'ऊ नेईं आई सकी ओह्दे आस्तै अं'ऊ माफी चाहन्नी आं के हू'न मेरी थुहाड़े अग्गें एह् विनती ऐ कि तुस बीह् तरीक दी जेह्की डेट ही ओह् होई चुक्की दी ऐ थुहाड़े अग्गें मेरी एह् की विनती ऐ की तुस मिगी इक्क दिन दा समां देओ ताकि जेह्कियां मेरियां असाइनमेंट्स न ओह् अं'ऊ जमां कराई सकां ते मेरा तौले कशा तौले जेह्के में इम्तेहान दित्ते दे न जां जेह्कियां मेरियां असाइनमेंटस न उं'दा ओह् आई सकै उं'दा रिजल्ट आई सकै ते अं'ऊ उं'दे च बी बेही सकां ते अगली क्लास च बी बेही सकां मेरा नांऽ ऐ अनु शर्मा अगली डेट ऐ पं'जी नेईं अज्ज पं'जी निं पंज तरीक ऐ नेईं ओह् ब्याह् च इ'न्ना कम्म हा के ते में बी भुल्ली दी ही तां करियै ते में सारा लिखे दा ते मेरी थुहाड़े अग्गें एह् विनती ऐ कि मैह्नत कन्नै ब्याह् होने दे बावजूद जरूर में टाईम कड्ढेआ अपने असाइनमेंट्स आस्तै ओह् में पूरियां त्यार कीती दियां न ते मेरी थुहाड़े अग्गें विनती ऐ की तुस मिगी ओह्दे आस्तै इजाजत देओ ता की अं'ऊ ओह्दे आस्तै जल्दी कोला जल्दी जमां कराई सकां ते ओह्दे च उत्तीर्ण होई सकां जी जी जी सर मिगी पूरी उम्मीद ऐ कि तुस मेरी असाइनमेंट्स लेई लेगै ते मेरा साल बरबाद होने कोला बचाई लैगे नेईं नेईं में बड़ी जी जी जी जी जी जी अग्गें शा एह् ध्यान रक्खेआ जाह्ग होर टाइमां सिर अं'ऊ अपनियां असाइनमेंटस जमां कराई देगी मेरा बस थुहाड़ा इक्क बारी दोबारा विनती की इक्क बारी तुस किरपेआ करो ते मेरी असाइनमेंटस गी जमां करो ताकी अं'ऊ उत्तीर्ण होई सकां ते फिर अं'ऊ अग्गें बधी सकां